हमर प्रिय लेखकमे आरम्भसँ जे कि कहब यात्रीजी छथि हुनक पत्रहीन नग्न गाछ अथवा बलचनवा उपन्यास मनमोहन बाबू हिनक अश्रुकण माने जेकरा पढ़िकेँ जे आनन्दे आनन्दे आओत नोरमे यदि कतौ आनन्दके खोजबै तऽ ओ अश्रुकण भेटत मनमोहन बाबूमे धीरेन्द्रजीक उपन्यास ठुमुक बाबु कमला भोरुकबा बहुत बहुत बेसी आनंद देलक आओर ललितक पृथ्वीपुत्र इहो हमरा उपन्यास से बेसी आकर्षित कयने छलए बहुत रास छथि लेखकमे कतेक नाम गनाओऽ ओना यदि मनमोहन बाबूक अश्रुकणक लेल अहाँ कहै छी तऽ इएह कहब जे नोर तऽ छै मुदा ओहि नोरमे स्नेहक जे एकटा पूरा अंतःसलिला बहि रहल छै ओ अन्त ओहि अंतःसलिलासँ जँ यदि अहाँ परिचित भऽ जायब तऽ किताबक बिना सटने हृदयमे रहल नहि होएत ओहिना अहाँक धीरेन्द्रजीक उपन्यास सभ अछि यदि आञ्चलिक जीवनक यदि अहाँ बुलऽ चाहै छी गाम टहलऽ चाहै छी तऽ अहाँ भोरुकबा पढ़ू भोरुकबा जे ठकबा बुढ़बा ओकर पराती ओह कुसियारक फुल्की मुसहरबा बहुत बहुत रास आ तहिना ई ठुमुक बाबु कमलामे ओ धारक पानि अविराम बहि रहल छै आर ओहिमे से जे ओकर नायक तकर जे कठिन श्रम ओकर जे कठिन संघर्ष ओ तत्तेक आकर्षित केलक जे हमरा बहुत नीक लागल पृथ्वीपुत्रक आ जे एक सँ एक स्वरूपक आर एमहर बिजली ई सभ सभटा चरित्र से लागल जे कत्तेक गामक नजदीक भऽकऽ ई सभ लिखलनि गामसँ दूर नहि गामक चप्पा चप्पामे बैसल ई लेखक अपन कृतिक लिखलनि अछि ताहि दुआरे ई हमरा